नमस्कार सर आप जाखड़ ट्रेलर एजेंसी से बोल रहे हैं सर मैं नंदनी बोल रही हूँ सर अभी मैंने आप की एजेंसी से एक कैब बुक करवाई थी एक्चुअली मुझे प्रिया नगर से जाना था बासनी जी सर तो इस टॉपिक पर सर हम हमें आप के ड्राइवर से पहले ही जो भी किराया है उस के बारे में बात हो गई थी लेकिन अब ये जो आप का ड्राइवर है यहाँ छोड़ने के बाद एक्स्ट्रा किराया माँग रहा है तो सर क्या किया जाए बताइए आप ये तो कोई बात नहीं हुई कि आप मन हो जैसा करोगे इस में सर आप के एजेंसी का भी तो नाम ख़राब है होता है ना सर कि पहले किराया हो होने की बात होने के बाद आप एक्स्ट्रा चार्ज किस बात का माँग रहे हैं जो भी है वो तो मीटर के हिसाब से होता है सर बोलिए सर उन को कि ये कोई बात नहीं हुई और मैं उन को ये ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं करने वाली हूँ मैं डायरेक्ट आप की एजेंसी में ही ये पेमेंट करूँगी नहीं सर ऐसे मतलब जो इंसान एक टाइम पर मतलब बात पलट देता है तो मैं फिर उन का क्या विश्वास करूँ तो मैं ऑनलाइन पेमेंट कर दूँ क्या आप की एजेंसी को मैं आप के ड्राइवर को कोई पैसे नहीं देने वाली सर और जितना जिस किराए के बारे में बात हुई थी मैं वो ही किराया आप को दूँगी बिल्कुल तो थोड़ा उन को सर समझाइए कि ये कोई बात नहीं हुई अपन कहीं काम करते हैं तो एक ज़ुबान भी होती है जो फ़िक्स हो जाता है वो हो जाता है एक्स्ट्रा चार्ज कुछ नहीं होता ठीक है सर तो मैं आप के अभी आप अपना फ़ोन पे बताइए मैं आप को ऑनलाइन जो भी किराया कर देती हूँ जी सर ओके सर धन्यवाद